एकत्र करना टिकट सिक्के और पत्थर मैंने पहले टिकट और सिक्के पत्थर जमा किए थे सिक्के जब मैंने पहले जमा किए थे तो आज वे मेरे बहुत काम आ रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो मैं काम कर रही हूँ बाज़ार मार्केटिंग का काम करती हूँ तो उसमें क्या है चिल्लड़ नहीं मिलती है तो आज यह सिक्के जो मैंने जमा किए थे वह चिल्लड़ मेरे काम आ रही है एक एक के सिक्के दो के पाँच के दस के यह सिक्के मेरे पूरे काम आ रहे हैं